हमरासनीके जे घर छै मिथिलाञ्चलमे छै तऽ हमे जे छै वाजिब बात छै जे भी जकरा घर जहाँ रहतै अपना अपना भाषासँ तऽ प्रेम करबे करतै थोड़ो छै कि हम यहाँ हम भारतीय छी हम अङ्गरेजी पसन्द करबै ई थोड़ो होतै हमरो मिथलाञ्चल छै तऽ मिथिलाके भाषा तऽ पसन्द करबे ने करबै जहाँतक हमर भाषाके बात छै तऽ हमरो अङ्गिका भाषा हमरो बाबूजी जे छै ओकरामे लेखक छलै जे एक्सपायर करि गेलै अपना भाषा हम एक कहानी भी लिखिकऽ अएलै जाग उठा इन्सान जे प्रचलित भेलै आओर ओकरा बहुत जगह भागलपुर डेरा क्षेत्रसँ लऽ कऽ एन्ने बहुत जगह जे छै ओकरा मतलब कि पुरस्कार भी मिललऽ रहै जे कवि सम्मेलनमे बाबू जाइ छलै मिथला भाषाके अथीमे तऽ इसीलिए मिथिला भाषा हमरो लिए वास्ते बहुत ही सुन्दर छै हमरा लिए अपनो क्षेत्रके लिए भाषा हमरा बहुत अच्छा छै